हम जे फोन लेलहुँ हँ ओकर रैम बहुत बढ़िऑं अछि और बैटरी सेहो बहुत देर तक चलैत अछि आओर कैमरा सेहो बहुत नीक अछि